वैसे तो मैं कोई काम नहीं करता क्योंकि मैं एक कॉलेज इस्टूडेंट हूँ लेकिन एक बार मुझसे मेरे घर पे एक गलती हो गई थी कि मुझसे एक आइना टूट गया और मैं काफ़ी डर गया तो मैंने उसे आईने को छुपा दिया वैसे तो घर वाले मुझे कुछ नहीं बोलते लेकिन और मैंने ये बात उन लोगों को बताई भी नहीं थी तो जब यह बात उन लोगों को अगले दिन मालूम चली तो उन लोगों ने मुझे कुछ नहीं बोला लेकिन मैं छोटा बच्चा था तो मैं काफ़ी डर डर भी गया था तो उस टाइम उन लोगों ने मुझे कुछ नहीं कहा और ये बात मैं आज तक मुझे याद रहती है